हां जी बोलिए चओ

रोटी रखयल खणी खाधी हूंदइ मंझंदि जो कई हूंदइ उहा ई राति जो रोटी खाधी हूंदइ ऐं थोरो बुख वधीक लॻी हूंदइ त वधीक खाई वरिती हूंदइ तंहिंजे करे तुंहिंजो पेटु थोरो फूलिजी वियो हूंदइ त ते ते हा त हाणे हिकिड़ो कमु करि न सुब ॿिए ॾींहं ते रोटी न खाउ उपवास रखंदीअ न मंझंदि जो नेरनि न खाई करे सिधो मंझंदि जी रोटी खाईंदी न ऐं हुन में खिचड़ी ऐं इहो थोरो गीहु विझी करे ऐं सुठो गीहु विझी करे थोरी ॾही विझी करे खाउ त पाण ई ठीकु थी वेंदइ ऐं नेरनि न कर ऐं उनमें हिकु ॿ टाइम टॉइलेट वेंदीअ न त पेटु पूरो किलिअर थी वेंदइ ऐं रोटी राति जी कोशिशि करे घटि में घटि खाउ त रोटी ॾाढी रोटी इहा नुक़सानु थी करे पई उहा ई पॉइजन थी करे पई राति जो थोरो फलि फ़्रूट खाई वरितो ऐं खीरु पी वरितो ऐं सुम्हि पए माण्हू थोरी वॉकिंग त हा त निंड न ईंदी जीअं पेटु भारी थींदो आहे न त निंड न ईंदी आहे ऐं बाई करवट सुम्हि ऐं थोरी राति जो वॉकिंग करे सुम्हि भई अठ मिनट जो अठ मिनट अ अठ मिनट अठ हलि ऐ थोरी वॉकिंग करि ऐं बाई करवट सुम्हि त शरीरु हल्को रहे थो पियो ऐं रोटी राति जो पची थी वञे पई पर कोशिशि करि गर्मीअ जो टाइम आहे न रोटी ताज़ी खाउ रखयलि रोटी न खाइजे रखयल रोटी नुक़सानु थी करे पई उने फूड पॉइजन दी फूड पॉइजन थी थो वञे पियो त तंहिंजे करे रखयल रोटी न खाउ हा खिचड़ी खाउ हा खिचड़ी खे हा खिचड़ी खाई सघीं थी पई खिचड़ी में दाल थोरी वधीक विझीसि ऐं थोरो वधीक पिसाए रखि त हा ऐं थोरो मुलायम खाउ मुलायम खाधो रोटो रोटी पची वेंदी आहे ऐं रोटी घटि में घटि खाउ रोटी अ ॿई अ वरी जीअं वरी वरी वठूं था पिया त ॿिए भेरे न वठु हिक ए भेरे में यकी खाइणी आहे ऊहं ई खाउ बुख खां घटि खाउ रोटी जेतिरो बुख खां वध घटि खाईंदीअ ओतिरो शरीरु हल्को रहंदइ ऐं स्वस्थ बि रहंदीअं ऐं निंड बि सुठी ईंदइ ऐं थाली पूरी साफ़ु करि थालीअ में कोई बि दाणो न बचणु घुरिजे झूठनि न बचाइजे हा गुलुकोस पी सघीं थी पई गुलकोस पी इलेक्ट्रोल पी ऐं पाणी उॿारे करे पीउ ॿ टे ॾींहं पाणी उॿारे पीउ छोकी हिन पाणी हिननि पाणीअ में छा थो अचे पियो कीड़ा अथई कीड़ा अथई कीड़ा त तंहिंजे करे पाणी उॿारे करे पीउ बॉइल पाणी बॉइल पाणी थधो करे पोइ हुनखां पोइ उहो पीअंदीअं न त उने पेटु साफ़ु ठीकु सुठो थी वेंदइ ऐं सुबुह जो त्रिफला खाउ या हरड़ खाउ थोरी सी पेटु त ॿ टे भेरा वेंदीअ त टॉइलेट त क्लीअर थी वेंदइ हा पाणी कुनकुनो पीउ हा हा सुठो आहे उहो त पाणी कुनकुनो पीएं थी सुठी ॻाल्हि आहे कुनकुनो पाणी पीउ सुबुह जो वेही करे ढुकु ढुकु करे पीउ तकिड़ो तकिड़ो पाणी न पीउ ऐं पाण रोटी पूरी चॿारे करे रोटी पूरी चॿारे करे खाउ पूरा ॿटीह ई बार हुनखे चॿाड़ीसि असांखे भगवान ॿटीह ॾंद हिन काणि ॾिना आहिनि कि ॿटीह भेरा रोटी चॿारिजे भो रोटी एतिरी चॿाए की रोटी पाणी थी वञे त हूअ रोटी पची वेंदी आहे कोशिशि करे रोटी घटि खाउ ऐं फल फल फ़्रूट वधीक खाउ जेके मौसमी फल अचनि था पिया उहे खाउ जीअं ककड़ी आहे टमाटर आहे चुकंदर आहे गाजर आहे उहो खाउ ठीकु आहे समुझी वईअं